जैसे हमरा खाना बनाबयमे बहुत अच्छा लागैत छै तऽ जे चीज अच्छा लागैत छै तऽ बना कऽ पसन्द आबैत छै तऽ यूट्यूबमे डालैत छी आओर जैसे कि केक केक बनाबयमे हमरा बहुत ही अच्छा लागैत छै केक बना कऽ युट्यूबमे डालना आओर जैसे समो कभी समोसा बनेलियै समोसा बना कऽ यूट्यूबमे डाललै डालैत छियै आओर कभी पनीर बनेलियै तऽ पनीर बना कऽ डालैत छियै ऐसे बहुत तरहकेँ ई छै जेकि हमे बना बना कऽ यूट्यूबमे डालैत छियै आओर हमरा अच्छा लागैत छै ईसभ चीज करयमे मिडिया जुड़ैमे आओर ईसभ चीज लाइक भी बहुत आदमी पसन्द करैत छै आदमी तऽ हमे आओर खुश हो जाइत छी जकरा अनुसार कि हमे आओरो जे छै कि बना बना कऽ सभचीज डालैत छी यूट्यूबमे ऐसे बहुत एहनो चीज छै कि हमे सभमे यूट्यूबमे डालैत छियै ईसभ अपना दिखाबैत छी कला कि ईसभ चीज बनाबै लेल आबैत छै हमराके